शहरी और ग्रामीण स्कूल हैं तो विद्या के केन्द्र परन्तु दोनों में बड़ी मूलभूत परिवर्तन देखने की प्रकृति आती है नम पहला नम्बर अगर बात करें हम तो यह है कि शहर में पालकगण स्वयं चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े और वह उसे प्रेरित करते हैं कि तुम्हें अब स्कूल रेगुलर जाना चाहिए वहाँ प्राप्त जानकारियाँ और सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं बच्चों के लिए अच्छे शौचालय लाइब्रेरियाँ भोजन की व्यवस्था आदि निर्धर निर्भर निर्धारित की गई होती हैं अच्छे टीचर फ़्रेन्डली एटमॉसफ़ेयर में उन्हें ज्ञान देने का काम करते हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता या बालक बच्चों को स्कूल पहुँचाने के स्थान पर उन्हें अपने पारिवारिक कार्यों में लगाए रखने का ज़्यादा सोचते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को बच्चों को घर से लाना एक टेढ़ी खीर माना जाता है उन्हें स्कूल में लाकर बैठाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पेरेन्ट्स भी नहीं चाहते कि वह स्कूल में रहें और जब पेरेन्ट्स नहीं चाहते हैं तो फिर बच्चे को आप कैसे दबाव बनाकर स्कूल में बैठा सकते हैं स्कूलों में आर्थिक आर्थिक कमी के कारण या यह कहें कि शुल्क की कमी के कारण उन्हें सभी मूलभूत आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं हैं वहाँ लाइब्रेरी नहीं होती उचित शौचालय नहीं होता लड़के और लड़कियों के लिए कॉमन शौचालय का उपयोग किया जाता है जिसमें बड़ी असुविधाएँ होती हैं शिक्षक शहरी क्षेत्रों में जॉब्स अपनी जॉब करना ज़्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा सुविधाएँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आना जाना और रहना बड़ा मुश्किल होता है असुविधाजनक होता है इसलिए वहाँ पर शिक्षक जाना पसन्द नहीं करते